म्हाजो आवडटो खेळाडू महेंद्र सिंग धोनी कारण एक म्हणजे कॅप्टनशीप तो बरी करता किपिंगूय तेची बरी आसा आनी तो जेन्ना कॅप्टन आशिल्लो तेन्ना आमी वर्ल्ड कप जिंखले